मां पहिरियों दफ़ो सूरत में आई हुअमि त मूंखे रेंट एग्रीमेंट चयुनि कि ठाहिरायो पर असांजे गामने में त न हूंदो हुओ रेंट एग्रीमेंट वग़ैरह ऐं हुते सरकारी कमु थी बि थी बि ॾाढा जल्दी वेंदा हुआ ऐं पोइ मां आहियमि हिते त मूंखे चयुनि रेंट एग्रीमेंट ठाहिराए अचु त मांखे कुझ बि इहो न हुओ त चईं वकील ॾिए वञिणो पवंदे तोखे ऐं इहे सभु करिणो पवंदे त मां वयमि त मूंखे कुझ बि सम्झ न पियो अचे इन खां पोइ बि मां हिकु साहस कयो की न मुखे वञिणो ई वयमि ठाहिराइणो पवंदो हुओ त ईअं पोइ उन्हनि त ॾाढा धिका खाराया हेॾे वञु होॾे वञु हीअं कर हूंअ कर हिन वकील ॾे वञ हुन वकील ॾिए वञु इहो काॻर तव्हांजो कोन अथव तव्हांजो तांजो आधार काड कोन अथव पोइ अहिड़ो सभु करे ॾाढी दिक़त थी हुई पोइ पंज सालनि खां पो मां वापसि ॿियो मकानु चेंज यो जंहिंमे मांखे आहे न रेंट एग्रीमेंट वापिसि खपंदो हुओ त मूंखे जीअं की इहो लॻे पियो की इहे बि त हाणे ॾाढा धिका ई खाराईंदा त मूंखे कोन पोइ सम्झ में अचे की मां उहो कया या ईअं त मां हुननि खां पुछो मां भाड़ुत वारनि खां की रेंट एग्रीमेंट न हूंदो त हलंदो त चयनि न उहो त फरचाती आहे हीअं त पो मां वयमि पर हाणे त डिजिटल ॾाढो थी वियो आहे ज़मानो त जीअं ई मां वयमि त मुंहिंजो ॿिनि ॾींहनि में ई कम थी वियो उहो त मूंखे कम से कम पंद्रहं ॾींहं लॻा हुआ छो करे हुन टाइम में त मूंखे न ख़बर बि न हूंदी हुई ऐं हाणे त ॾाढो डिजिटल ज़मानो थी वयो आ उन प्रमाणे त सभु जल्दी करे ॾींदा आहिनि ॿिनि ॿ दफ़ा ई माना हेॾा खां होॾे हिकु दफ़ो हिकु ऑफिस ते थियणो पियो हिकु दफ़ो ॿी ऑफिस ते थियणो पयो मुंहिंजो ॾाढो ई जल्दी कम थी वियो त अॼुकल्ह जूं सुविधाऊं बि ॾाढियूं सुठियूं ई आहिनि